जय झूलेलाल असांजे गुजरात में पारंपरिक धंधा रोज़गारु ऐं अजीविका जो सुठो आयोजन आहे जीअं की पहिरियां जे ज़माने में अॻिए तबेला हूंदा हुआ हुन में जाम सारी वेचारा म माण्हू पाण महिनत करे सुठे नमूने उहो कंदा हुआ ऐं अहिड़े नमूने हाणे हुनमें बि सुठियूं अहिड़ियूं भई फैसिलीटियूं अची वियूं आहिनि जीअं माण्हू हुन जे हिसाब सां जीअं पंहिंजो धंधो रोज़गारु सुठे नमूने आजीविका पंहिंजी गुज़िरान करे सघे सुठे नमूने अहिड़ियूं सुठे नमूने सुविधाऊं आहिनि जीअं माण्हू अॻिते जीअं गुजरात में अॼु कपिड़े जो वापारु सुठे नमूने फैलियलु आहे ऐं बढ़िया सां सुठे नमूने कवर थी सघंदो आहे हर ॻाल्हि में जीअं डायमंड जो वापारु आहे जीअं सूरत जहिड़ी सिटीअ में डायमंड जो वापारु आहे और डायमंड जो वापार बि हेतिरो विकसित थियल आहे जो ऑल वल्ड में सॼी दुनिया में फ़ैमस आहे ऐं ॿियूं बि घणेई आहिनि जीअं गुजरात में हर हिक शहर में तव्हां ॾिसंदव त भई जीअं ज़मीननि जा अघु थिया जीअं जॻहियुनि जा अघु थिया इहे त उहो बि सुठे नमूने बढ़िया सां आहिनि हुन जे हिसाब सां जीअं ऐं गुजरात जी सु आजीविका ऐं पारंपारिक व्यवस्था हेतिरी मज़बूत आहे जो अॻिते माण्हू भविष्य में अॻिते जे अञा हुनखे भई तरक़ी करिणी हुजे अॻिते वधिणो हुजे त सुठियूं सुठियूं ऑपॉर्चुनिटियूं गुजरात गवरमेंट जे तर्फ़ां बि हिते आहिनि ऐं सुठो वापार जे लाइन में कपिड़े जी लाइन में डायमंड जी लाइन में हर हिकु धंधे रोज़गार में सुठो झुकाव ऐं सुठो बढ़िया जीअं नव हर हिक ॻाल्हि में जीअं तंबाकूअ जो धंधो रोज़गार बि सुठे नमूने हिते विकसित थियल आहे हुन जे हिसाब सां ॿियूं बि घणेई ऑपॉर्चुनिटियूं सुठी सुठियूं आहिनि गुजरात गवर्मेंट खे जो अॻिते प्रोग्रैस लाइ ऐं हुन जे हिसाब सां माण्हू तरक़ी करे सघे ऐं पहिरियां जे जीअं माहोल हूंदो हुओ हुन खां काफ़ी बहितरु आहे हींअर गुजरात ऑल वल्ड में टॉप लैवल ते आहे सुठे नमूने मन तरक़ीअ जे हिन सां हंधु ॾिठो वञे त हींअर सुठे में सुठी गुजरात गवर्मेंट ॾाढी टॉप लैवल ते आहे जय झूलेलाल